سینٹرل دہلی کی اگر بات کی جائے تو ایک بہترین شہر ہے یہ سینٹرل دہلی یہاں پہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر طرح کی بھاشا یہاں استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جیسے عید اور بکرہ عید منائی جاتی ہے اسی طرح ہولی اور دیلوالی بھی یہاں منائی جاتی ہے یہ سینٹرل دہلی کی میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں اور اگر جیسے کوئی پریشان حال ہے اس کے پریشانی میں ہم سب لوگ مل کے حصہ لیتے ہیں اور وہ خوشی جیسے شادی اور پارٹی کا موقع ہو تو اس میں ہم سب ہندو مسلم سکھ سبھی لوگ آپس میں سمیلن کرکے اور وہاں پہ ہم پروگرام مناتے ہیں اور ہر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اگر دوسرے ملک کی بات کی جائے تو ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ اسلام مذہب وہاں سے شروع ہوا وہاں پہ ہر قسم کے زیادہ تر آپ کو وہاں پہ مسلم ملیں گے کیونکہ وہاں پہ زیادہ لوگ مسلم رہتے وہاں پہ اسلامی حکومت ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اسی وجہ سے ہم سعودی کی ہی بات کر رہے ہیں اور وہاں بہترین وہ بھی ایک جگہ ہے سعودی عرب